हेल्ल' औ मादै

ए जोंहा नै देग्लाय दमासियाव मा मा फिथा सावनो बेनि सोमोन्दै सोंहरदों आं एसे नोंनाव मा मा सावनो माखौ जोंहा तेल फिथा माबा बे सिथाव सावनाया जेनेबा जोङो माबा माइब्राया माइब्राजों सावनाय माबाया सिथावा बेखौ रोंगौना रोङा नोंहा

औ अ औ आंहा माबाखौ रोंगौलाय बे थावजों जेनेबा लारु बायदि सावनायखौ जेनेबा थाव माबा सिबिं लगायनाय ओमफ्राय बे दुन्दियाफोर लगायनानै सिबिं लगायनानै आमफ्राय गुर एसे लगायनानै जोंहा बेखौनो लारु सावोलाय ओमफ्राय बिदिनो नारिखल लारुखौबो बानायो नारिखलखौ बिदिनो फिसा फिसा बिदिनो हानानै जेनेबा साराइयाव एवनानै गुरजों एवनानै बेखौनो लारु बानायबाय ओमफ्राय नोंहालाय मा मा सावगोन देग्लाय औ माखौ औ आमफ्राय जोंहा थिख्लि फिथाखौबो सावजायोना जोंहा औ जोंहा बर'फ्रा बे थिख्लि फिथा माबा माबिखौनो मोजां मोनखायो बांद्राय बैसागुआव आरो बे सिथाव जानाय टाइम आव दमासियाव ओमफ्राय दाउज्ला खासिबो मासे दोनदोंलाय माबा दमासि औ दमासियाव जानो आलासि जाफैगोन नामा जोंनाव हो मादै जोंनाव आलासि जाफैगोन नामा दमासियाव होनदों आं एसे सिथावफोरखौ गोदान गोदान सिथाव सावनानै लाबोदो जोंनाव ओमफ्राय सावनाया जोंथ' दा सिबिंआनो फार्स्ट सिबिंआनो नांजोबगौ नांग्रोगौ बेनो सिबिं गुर सिनि नङाबानो जोंहा सिथावानो जाथारा आरो अन देनांगौ बे अन देयाबानो जोंहा सिथाव जाथारला जेनेबा बेखौनो लारु बायदि बानायनानै ज' सङो आरो बेखौनो बे अन देनानैनो जोंहा थिख्लि फिथाखौ सावो बेजोंनो गासैबो बेखौनो बानायनानै सावजोबोना जोंहा औ औ औ बेखौनोथ' होनदों आं देग्लाय दमासियाव बिदिनो बोथिसे जमा जानोसै जोंनाव आलासि जाफैदो दे औ दे दे